जय झूलेलाल असांखे घुमण फिरण में इहो ई शौक़ु आहे जो किथे भई जीअं फंक्शन थो थिए किथे शादी थी थिए त उते वञणु ॾाढो सुठो लॻंदो आहे छा आहे हिन ई बहाने असां सभिनी सां मिलणु झुलणु सभु ड डो ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ऐं माना इन ई बहाने सां सभु अचनि था ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे इहा असांखे ख़ुशी ॾाढी वॾी थींदी आहे ऐं चाहे किथे बि भई फंक्शन वग़ैरह थिए थो पंहिंजो मिटु माइटु थो थिए त उते बि थोरो वञूं था त हुननि खे बि थोरो कमु कार में हथु विझाईंदा आहियूं त उहो बि असांखे सुठो लॻंदो आहे ॾाढो कंहिंखे हैल्प करिजे त सुठो ई लॻंदो आहे असांखे ईअं सभु सुठो लॻंदो आहे घुमण करण ऐं कंहिं वटि बि वञणु करणु सभिनी सां सुठो मैनर्स सां ॻाल्हाइणो करिणो सभु असांखे इहो सभु शौक़ु आहे कम जो बि शौक़ु आहे भई भले पोइ छा आहे वेंदासीं किथे किथे कंहिंखे ॿ कम कराईंदासीं त सुठो ई लॻंदो ऐं हिन में असांखे पोइ माण्हू बि चवंदा आहिनि त हा इहा केॾी सुठी आहे भई केॾो भई सुठो भई कराए पई असांखे कम में रुची हूंदी आहे असांजी कम में असांखे सुठो लॻंदो आहे कराइणु

जय झूलेलाल